ते में तुसें गी नैगेटिव ऐक्सपीरियंस सनान्नी आं अपना ते में इक बारी केह् कीता ऐमाजान उप्परा बिग मंगाई ही ब्राउन कलर दी बिग मतलब नकली बाल जेह्ड़े हे में मंगाए ते मेरे बाल जेह्ड़े न ब्राउनिश बिच न ते में ब्राउन कलर दी बिग जेह्ड़ी ही ओह् मंगाई ते ते ओह् ऐमाजान आह्लें ओह् ब्लैक बिच भेजी ते साड्ढे तिन्न सौ दी ओह् बिग ही ते उनें ब्लैक कलर दी भेजी क्वालिटी बड़ी अच्छी ही उदी बिग दी क्वालिटी बड़ी स्हेई ही लेकिन कलर जेह्ड़ा हा ओह् ब्लैक आई गेआ मेरे बालें उप्पर बिल्कुल बी सूट निं करा दा हा ओह् ते मेरे में केह् कीता उस्सी ऐक्सचेंज कराने दी ओह् कीता ते ओह् ऐक्सचेंज बी निं होएआ ओह्दे बाद ओह् ना चेंज होएआ ना ऐक्सचेंज होएआ ते मेरे पैसे जेह्ड़े हे ओह् इ'यां ने वेस्ट होई गे मिकी इन्ना बुरा लग्गेआ कि मेरे पैसे जेह्ड़े न ओह् वेस्ट होई गे ते मेरा अज्ज तक मेरी लाइफ बिच इ'यै नैगेटिव ऐक्सपीरियंस जेह्ड़ा ऐ आनलाइन उप्परा मेरा जेह्ड़ा ऐ नैगेटिव होएआ